जय झूलेलाल मां कैलाश पर्वत होटल जो ना जामु नालो ॿुधो आहे त मां हिते आई आहियां तव्हांसां मतलबु थोरो ॻाल्हाइणो हो सुभाणे मुंहिंजो जनम जो ॾींहुं आहे अगरि मां जल्दी टेबल बुक कयां त कुझु मतलबु डिस्काउंट कुझु मिलंदो मूंखे छो जे करे मुंहिंजा वीह ब वीह माण्हू आहिनि ऐं तव्हांखे मां सभु ॿुधाए थी छॾियां की मूंखे कीअं कीअं खपंदो वीह माण्हू आहिनि ऐं केक कटिंग करिणी आहे त हुनजो अगरि आहे तव्हांजे हिते करण जो ऐं संगीतु आहे छा तव्हांजे हिते मतलबु जीअं माण्हू ईंदा त थोरो डांस वांस थींदो थोरो पार्टी जो माहौल ठाहिण जे लाइ ऐं बाक़ी फूकिणनि जो सजावट बि थी सघे थी त उहे बि ॿुधायो तव्हां मूंखे ऐं ॿियो मां वई हुअसि तव्हांखां पहिले वैष्णो होटल में वई हुअसि त उहे बि मूंखे ॾह टका डिस्काउंट ॾियनि था त तव्हां बि ब ॿुधायो पंहिंजे हिसाबु सां अगरि केतरा मतलबु केतिरा टका ॾेई था सघो डिस्काउंट त अगरि मां मतलबु जल्दी टेबल बुक कयां त उनजे मथां कोई डिस्काउंट आहे की कीअं ऑफर छा छा ऑफरस आहिनि तव्हांजे हिते त हुनजे बारे में थोरी जानकारी ॾियो बाक़ी त बस खाधे पीते जो त तव्हांजो मं जामु ॿुधो आहे सुठो खाधो आहे त छा छा आइटम्स रहंदियूं खाधे जूं कहिड़ियूं मतलबु रहंदियूं जीअं पहिले स्टाटर्स हूंदा आहिनि उनखां पोइ मेनकोर्स में छा छा मेन्यू आहे तव्हांजो उन सभिनिनि जी बि जानकारी ॾियो त थोरो सुठो रहंदो ऐं मतलबु रिजर्वेशन असांखे खपे वीह माण्हुनि जो रिजर्वेशन जल्दी थी कयां मां अॼु ई त अर्ली रिजर्वेशन आहे त सुभाणे आहे मुंहिंजो बर्थडे पर मां अॼु ई थी करे वञां त हुनजो डिस्काउंट थोरो वधीक मतलबु थोरो ॾींदा त थोरो सुठो रहंदो ऐं जय झूलेलाल थैंक्यू